میرے پاس ایک گائے ہے جس کی دیکھ بھال کے لیے میں اپنے کھیتوں سے اس کا چارا کاٹ کر لاتا ہوں اور پھر اس کو کئی بھاگ میں کاٹ کر اس کو دیتا ہوں کھانے کے لیے پھر اس کی دیکھ بھا پھر اس کو نہا نہلاتا ہوں اور پھر اس کی دیکھ بھال بہت اچھے طریقے سے کرتا ہوں